ہلو جی محمود بھائی سے بات ہو رہی ہے ارے میں عبدل کر رہا تھا یہ ہمارا گھر تھا نا پیچھے والی گلی میں بارہ بٹے بائیس تو اسی اسی میں کیا نام ہے ہمیں یہ تھرڈ فلور پہ ایک کمرہ ڈلوانا تھا اوپر ابھی تو دو منزل ہماری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے چھت اوپر سوچ رہے ہیں کمرہ ڈلوا دیں پیچھے کی طرف کر کے تو اس میں اس کے لیے بھائی اسٹیمیٹ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا آ جائے گا اس میں خرچہ تقریباً یہ پینتیس گز کے قریب پیچھے کی جگہ ہے ہماری جس میں کمرہ دس بائی دس کا کمرہ ہو اس کے آگے تھوڑی بہت لیٹرن باتھ روم بن جائے ایک بس ہاں اس کا اسٹیمیٹ ایک بار مجھے موٹا موٹا بتا دیں کتنا خرچہ آئے گا کیا آئے گا ہاں لینٹر ہی ڈلنا ہے آر سی سی کا آر سی سی کا اچھا ٹوٹل اسٹیمیٹ بتائیے مجھے کہ اس میں کتنا خرچہ آ جائے گا لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کتنے تک آ جائے گا ہاں اس کے بکسے لگانے ہیں آپ کو فٹنگ سٹنگ مطلب آپ کو بکسے لگا کے دینا ہے فٹنگ الیکٹشین سے کروا لیں گے کیا ہے اس میں پائپ بچھا کے دینا ہے ڈیڑھ لاکھ کا کمرے کا پہنچے گا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے تو اس میں اوپر سے پلستر اور فنیشنگ وغیرہ کروا کے دیں گے یا مجھے اپنے پاس ہی الگ سے کروانی پڑے گی فنیشنگ وغیرہ پی او پی وغیرہ ہوتی ہے پٹی کھینچوانی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا بس مطلب یہ آپ کا مطلب خالی یہ اینٹیں کھڑی کر کے سب دیں گے بس پلستر کر کے چھوڑ دیں گے آپ بس اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے ڈیڑھ لاکھ کا موٹا ماٹی مان کے میں چلوں اس میں یہ ابھی میں سوچا ہوں دیکھو کیا نام ہے دو تین اگلے ہفتے میں یا اگلے مطلب ابھی ہیں پندرہ بیس دن لگیں گے سوچنے ساچنے میں ابھی یہ تھوڑا سا موٹا اسٹیمیٹ لے رہا تھا ایک بار اس میں کتنا آگے نہیں نہیں برسات سے پہلے ہی کروا لیں گے اس میں تو مجھحے ایسا وہ ہے یا پھر برسات کے بعد کرائیں گے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی